नमस्ते आप कहाँ पर हैं अभी तक नहीं आई मेरे घर सारा काम पड़ा हुआ है कब तक आएँगी आप हाँ जल्दी आइए सारा काम पड़ा हुआ है आप ठीक से करती नहीं हैं काम सारा काम थोड़ा जल्दी आ जाइए इतना लेट हो जाता हैं आपको अच्छे से काम नहीं करती हैं हाँ जल्दी से आ जाइए सारा काम पड़ा हुआ है आप ठीक से काम नहीं करती हैं सब्ज़ी वब्ज़ी काटना है सारा काम पड़ा है झाड़ु पोछा करना हाँ तो जल्दी आइए आप हाँ आप ठीक से काम नहीं करती हैं झाड़ु पोछा करना नहीं कर सकते हैं सही से ढंग से करिया करिए आप काम आप अच् अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं सारा काम पड़ा खाना बनाना है झाड़ु पोछा करना है कब करेंगी आप इतना लेट आपको हो जाता है अच्छा ठीक है आइए जल्दी से हाँ जल्दी से आइए सारा काम पड़ा हुआ है मैं आप बड़ी हैं इसलिए मैं आपका लिहाज़ करती हूँ हाँ तो जल्दी नहीं आएँगी इतना लेट करेंगी तो आपका पैसा कट जाएगा मैं पैसा नहीं दूँगी आपको हाँ जल्दी आइए नहीं तो पैसा आपका कट हो जाएगा नहीं मिलेगा इस ठीक है हाँ तो दवा ले लीजिए अच्छे से बीमार हैं तबियत अभी सही नहीं आपकी क्या आप छुट्टी लेना चाहती हैं अच्छा तो छुट्टी नहीं लेना चाहती हैं तो दवा ले लीजिए अच्छा ठीक है तो दवा ले लीजिए दवा खा कर अराम हो जाएगा आपको तो जल्दी से आइए सारा काम पड़ा है ठीक है तो आइए जल्दी सारा काम पड़ा है हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं नमस्ते